हमसब खाना बनाबैत छियै तऽ घरेके मसाला उपयोग करैत छी भए गेलै हमसब मशीन मशीनमे या खलमे कूटिके डालि दै छियै एहिसे खानाके स्वादिष्ट बढ़ जाय छै आओर खाके दिल खुश हो जाइत छै जैसेकि भए गेल आदि लहसुन मरीच जीरा लौङ्ग इलायची सब घरेलू चीज ओहिमे डालके कूटके रखैत छी आ मिक्सी हइ तऽ मिक्स्चर मिक्स्चरमे भी हमसब बना धरि लै छियै फिर मसाला बना लय छियै पीसके ई सबटा डालके अपना हाथे बनाके खायम तऽ अच्छा स्वाद लागत घरेलू दुकान से कीनके ले अयली घरमे सब कूट काटिके रख लेली आओर ओएह सब डालैत छियै हमसब की हइ कि से खाना स्वादिष्ट लगलक अपना हाथे डालके बनेली तऽ सब आदि लहसुन मरीच इएह सब आ लौङ्ग इलायची भी हमसब डाल दै छी ई सब से खाना स्वादिष्ट लगैत छै आओर हमसब डालिके बनाबैत छियै एहि से की खायके आदमीके दिल खुश हो गेलक आओर गार्जियन भी खैलक तऽ कहलक हँ अच्छा हइ से बात हइ